अ हेल्ल'

आस्सा आस्सा

आं दायो खेति मावना दङलै

बिरात मोजां फिजिकेलनि थाखायबो आरो गावनि जानाय लोंनाय माबाफोरखौ बायालासिनो बेनिफ्रायनो बोखांना लानो हायो बहुत मोजां खामानि आंनाव बर्त'मान दायो फानलु दङ आरो बैग्रि दङ आरो नै दा वाटारमेलन गायगासिनो मुलाम्फा हिसाबैथ' दङ मोजाङानो दङ माखोबा माने बिदिथ' जेबो गैथ'वा बेयावनो बेस्त' जाना दंथ'यो खेतियावनो मोनगोन मोनगोन बेसेबांसो नांगौ मानोथ' बेसेबांसो नांगौ मानगोन अ एक कुविन्टेल बाजि रांलै केजियाव

दे मिलायनानै होनोसै कुविन्टेल लांगोन हिसाबै अ अ अ